हाँ मुझे पाँच तारीख़ याद है एक जनवरी उन्नीस सौ नब्बे पाँच अगस्त उन्नीस सौ बानवे दस सितंबर दो हजार चार पंद्रह अट्टूबर उन्नीस सौ सत्तानवें बाईस दिसम्बर दो हजार दस